बागान खालामनायाव आं गोबां दानि आदुनिक मानसिफोरनि बानायनायखौ नायनानैनो सानखांबाय थायोमोन आरो थांनानै थानायनि गुबुन गुबुन लामाखौ नागिरनानै जोङो गुबुनाव जेरावबो मोना ओंखायनो न'नि एसे हा थानायाव बागानखौ खालामनो हायो आरो बे बागाननिफ्राय माबेबा नङा माबेबा मोनसे सम जाय समाव जोङो मावनो हायाब्ला जाय समाव जोङो सोलिनो हायाबा गथ' गथायफ्राबो गोजानाव थायोब्ला जोंनि बागाननिफ्राय गोबां फिथाय सामथायफोरखौ फाननानै जोङो बेजोंनो थांनो हायो आरो सास्त्रफ्रावथ' दङ बागान होननाय जिनिसा मानसिनो गोबां रजगार होयो जाय रजगारखौ बुंनानै जोङो फोजोबनो हाया दा सासे फिसाखौ खांनायाव जेरै गोबां जेंना जेंगोना खस्थ' खालामनो गोनां जायो थिक जोङो बेबादिनो बागानाव हासार होनाय दै होनाय हाग्रा फुनाय बेन्दों मानफबनाय बायदि बायदि जिनिसफोरखौ जोङो समनि गेजेरजों नायनांगोन आरो फोसाबनांगोन होनब्लानो सानफा एफा बागाना जाबाय थायो आरो बेखौ जोङो मोजां रोखोमै जेवरा दुमनांगोन मोसौ मोसाफ्रा जाहाथे खुनु मोनसे खथि खालामनो हाया दा होनब्ला निसय सिक्स इयार सेभेन इयारस नि गेजेराव जों जिखुनु बिफांनिफ्राय मोजां फिथाय मोनगोन जेरै गयफोर आथिखालाव गोबां दामसै आरो बे आबादखौ जोङो मावनांगौब्ला दाइन फुट गु नङाबा जि फुट गोजान गोजान गायनानै जों बे आबादखौ मावनो हायो दा बेबादिनो जों बेखौ थि समनि गेजेराव नोजोर होनांगोन नोजोर होनांगोन दैनि समाव दै होनांगोन हासारनि समाव हासार होनांगोन आरो बेखौ लकना बेकन खालामनो थाखाय मोजाङै लाखिनो थाखाय जोङो जेवरा दुमनांगोन होनब्लानो जोङो आबादखौ मोननो हायो आरो बेनि बानजायनायखौबो जोङो रोखायै मोननो हायो